राधे राधे राधे जय श्री कृष्ण दादा

दादा मूंखे कृष्ण भॻवानु जी कहानी थोरी ॿुधणी हुई राधे कृष्ण

हा हा हा ॿुधायो दादा हा हा हा हा राधे राधे राधे राधे दादा

हा हा हा हा उओ त ॿुधायो हा हा

हा हा हा हा उहो त दादा भॻवान ई आहिनि

हा हा सच्ची ॻाल्हि आहे दादा हा हा सच्ची ॻाल्हि आहे हा हा हा हा उहो ॻाल्हि सच्ची आहे हा दादा हा हा

हा हा उहो ॻाल्हि बि सच्ची आहे दादा हा हा हा हा

हा हा हा हा

हा हा हा हा उहो त ॻाल्हि सच्ची हा हा

हा उहो ॻाल्हि बि

हा हा हा पुजारी साहिबु सच्ची ॻाल्हि आहे हीअ हा हा

हा हा न न दादा मूंखे ॾाढो मजो आयो अ भॻवत श्री भॻवान जी क कहानियूं ॿुधण में ॾाढो सुठो लॻो ऐं आऊं चाहींदुसि त हर रोज तव्हांजे मंदर में आऊं थोरो पैर भरण अचा हा हा हा हा राधे राधे राधे राधे भई राधे राधे न न बसि सभु बराबरि आहे दादा ओके ओके हा हा भले दादा भले भले